इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो जोंनि बुहुमा मोनसे गामि महर मोनबाय इन्टारनेटआ गासै बुहुमखौ साग्लोबसारबाय होमबाबो गोरोन्थि जानाय नङा बेबायदिनो बेंकिं नि ट्रेनजेक्सनखौबो इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो सोलायनायखौ जों नुनो मोनसै सिगां समाव जेब्ला बेंकआव फैसा बख'नो गोनां जायो होम्बा पासबुक लानानै बेंकआव फुंनि आटथा नइथानिफ्राय लाइन थाहैलायनो गोनां जायो जायोमोन आरो खायफाबा बेंकआव फुंनि आटथा नइथानिफ्राय लाइन थाहैलायनो गोनां जायो जायोमोन आरो खायफाबा गोबां सोलायनायखौ जों नुबाय आथिखालाव इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो ए टि एम जाबाय ए टि एम नि उनाव इउ पि आइ गुगोल पे बायदिसिना फिसा फिसा आलादा आलादा फैसा होलाय लालाय खालामनो हानायनि सुबिदा जों नुनो मोनसै हो बेफोरनि थाखाय आथिखालाव जों पकेटआव जोंनि सिफियाव फैसा गैयाबाबो जों गुबुन जायगायाव जोंनि बुहुमखौनो गिदिंनो हासै जों मबाइल इन्टारनेट अन खालामनानैनो गुगोल पे फोरनि गेजेरजों इउ पि आइ नि गेजेरजों फनपे नि गेजेरजों जों फैसा होलाय लालाय खालामनो हायो बेनि थाखाय जों दा फैसा बख'लाय लालायाव जेबो बेले बेजे मोननो थांला गोदोनि मुगा गोदोनि दिनाव सिगां समाव जों फैसा बख'नो थांबा बेंकआव गोबां लाइन जानो गोनां जायोमोन बिनि थाखाय जों गोबां खस्थ' मोनोमोन दा बिनि थाखाय जों इन्टारनेटखौ गोजोननाय होनांगोन मानोना इन्टारनेट गैयामोनब्ला जों ओम दिनैसिमबो बै सिगांनिबादिनो फैसा बख'योबा बेंकआव लाइन थाहैनो गोनां जागौमोन पासबुक लानानै थांनो गोनां जागौमोन एखम्बा एखम्बा मानसिफोरना पासबुकफ्राबो गोमालायोमोन बिनि थाखाय बेंकआव आरोबाव फिन गोदान एप्लाइ खालामनो गोनां जायोमोन नाथाय इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो दिनै जों पासबुक गैयाबाबो ए टि एम नि गेजेरजोंनो ए टि एम आव थांनानै फैसा बख'नो हायो बेजों लोगोसे ए टि एम गैयाबाबो जों मबाइलनि गेजेरजों इन्टारनेट कनेक्शन खालामनानै गुगोल पे इउ पि आइ फनपे नि गेजेरजों जों जेरावखि थाङा मानो फैसा होलाय लालाय ट्रेनजेक्सन खालामनो हायो सिफियाव फैसा गैयाबाबो जों मा नांगौ मबाइल गेजेरजों इन्टारनेट कनेक्शन खालामनानै फनपे नि गेजेरजोंनो जों मा मुवा नांगौ जाग्रा लोंग्रा गारि थांलाय फैलाय एर'प्लेन गाखोनाय बायदिफोरखौ जों गोरलैयैनो खालामनो हायो गुगोल पे फोरनि गेजेरजों जों मबाइल नाम्बार मोनबानो आजिखालि फैसाखौ होलाय लालाय खालामनो हायो नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोर सुबिदा गैयैनि थाखाय मानसिफ्रा गोबां खस्थ' मोनबोदों दा इन्टारनेट जानाय लोगो लोगो जों बेंक बेंकिं ट्रेनजेक्सनखौ गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों गासैबो खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हाबाय इन्टारनेट गैयामोनब्ला बिदिनो जों खस्थ' मोननो गोनां जागौमोन इन्टारनेटआ दिनै जोंनि जिउ खुंनाय राहाखौ गोरलै खालामबाय बुं होननानै बुङोब्लाबो जों गोरोन्थि जानाय नङा मानोना इन्टारनेट इन्टारनेटआ जोंनि बुहुमखौ मोनसे फिसा गामिबादि खालामनानै होबाय जेराव जों गासिबो सुबिदाफोरखौ इन्टारनेटनि गेजेरजों मोननो हायो इन्टारनेटनि थाखायनो बेंकिं आरो ट्रेनजाक्सनाव जों जेबो गोनो गोथो गैयाजासे जायखिया खामानिखौनो मावनो हायो जों अनलाइन बेंकिंखौबो फोथायनो हाबाय इन्टारनेटनि गेजरजों गेजेरजोंनो ना अनलाइननि गेजेरजोंनो जों बेंकिं ट्रेनजाक्सन खालामनो हानाय जाफैबाय